ہمارے یہاں کوئی بھی خوشی کا چیز جو ہوتا ہے کسی بھی خوشی کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے قرآن پڑھی جاتی ہے جو ہمارے گھر میں بڑے لوگ ہیں برے بزرگ جو بھی ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ کوئی بھی شروعات کرنے سے پہلے خوشی کا جو بھی ہو اس میں قرآن پڑھنی چاہیے اور کہ قرآن پڑھنے قرآن کی تلاوت سے ہی ہی شروعات کرنی چاہیے اس سے برکت ہوتی ہے اور اور جیسے گھر اس میں جیسے گھر بنتا ہے تو اس سے پہلے قرآن کی تلاوت کری جاتی کرائی جاتی ہے یا کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس میں بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اور جو بھی خوشیاں ہوتی ہے جو بھی شروعات ہوتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت سے ہی کرتے ہیں اور ہمارے جو بڑے ہیں بڑے بھائی بہن جو بھی ہے وہ ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں قرآن سے قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور کوئی بھی شروعات کرنی چاہیے تو ہمیں قرآن سے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ہی کرنی چاہیے کیونکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور قرآن ہمیں پڑھنا بھی چاہیے ان سے بہت فائدہ بھی ہوتی ہے اسی لیے ہمیں کوئی بھی شروعات کرنی چاہیے کوئی بھی خوشی کا ہو یا کچھ بھی شروعات کرنا چاہیے تو قرآن سے ہی قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ہی کرنی چاہیے اور ہمیں قرآن پڑھنی بھی چاہیے اور دوسروں کو بولنے بھی چاہیے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اس سے اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور ہو گیا